جی میں کتابیں تو کئی جگہ سے خریدتا ہوں اور ہمارے قریب میں سستے میں اور سیکنڈ ہینڈ میں کتابیں ملنے کے کئی مراکز ہیں جیسے کہ سویرا بک ڈپو اور کئی مراکز یہاں پر کتابیں سستے داموں میں اچھی کنڈیشن میں بھی مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے پڑھنے میں مزا بھی آتا ہے اور انامپلائیڈ پیپل اور اسٹوڈینٹ وغیرہ جو ہے اس میں کتابیں خرید کر اپنے جیب خرچ سے مطالعے کے لئے پڑھ سکتے ہیں میرے لئے یہ بک اسٹورس بہت معنے رکھتے ہیں